मां सिलाई पंहिंजे पेकनि मां सिखी हुई मूंखे सिलाईअ जो ई नंढापे खां ॾाढो शौक़ु हुओ भई कंहिंखें बि ॾिसंदी हुयमि मूंखे मनु थींदो हुओ मां बि कुझु सिबा या कुझु सिलाई कयां पंहिंजी मम्मी सिबंदी मुंहिंजी त मां उन खे ॾिसी ॾाढो मनु थींदो मां बि उहो ई सिखा वेहंदीमांसि मम्मीअ जे पासे में पुछंदीमांसि इहे कीअं उहो कीअं भई कीअं थींदो आहे किथां थींदो आहे पोइ मम्मी ॿुधाईंदी हुई पर तॾहिं बि धीरे धीरे पोइ त जेमहिल मम्मी उथंदी त मूंखे लॻंदो उहो मां विही थोरी टोपो केमहिल सिधो केमहिल तेड़ो मां बि हणी रखंदी हुअमि न बि ईंदो उहो तॾहिं बि हलाए रखंदीमांसि मशीन पोइ मम्मी चवंदी हीअं न थींदी हीअं थींदी ईअं धीरे धीरे करे मूंखे धीरे धीरे कुझु त हीअ सिलाई सेखारणु लॻी पोइ वरी मां हिकु पाड़े वारीअ वटि पाणई वटि सिलाई सां जोइन कई त उहो छा उहा बढ़िया सेखारींदी बिल्कुलु बुटिक वारी हुई त उन मूंखे सुठे सां सिलाई सेखारियईं पोइ धीरे धीरे शुरूअ में मां पंहिंजा नंढा नंढा कपिड़ा सिखिया पंहिंजे घर में पाइण लाइ सिखिया पोइ उन खां पोइ मां ॿाहिरीं सिलाई करनि लॻमि जॾहिं हथ ठही वियो त मूंखे हेॾा होॾा मां उहा बि कंदी हुअमि ईअं याने अच थी करे हाणे ईअं थी वियो आहे की हिते अची मां बेक़ाइदा ॾाढी सुठे सां कंदी आहियां हाणे मूंखे साउरनि में मतिलबु उन जो ॾाढो मतिलबु फ़ाइदो थी वियो आहे मां हाणे इहो पंहिंजो हिकु खो फख़्रु महिसूसु कंदी आहियां की अॼु मां पंहिंजो कम से कमु घर में भई हीअं भॻवान जे मालिक सां सभु सुठो आहे पर तॾहिं बि अॼु पंहिंजो ख़र्चु मां कम से कमु कढी सघंदी आहियां त ईअं ई आहे ऐं ॿीं ॻाल्हि ईअं आहे की अॼु मां मूंखे कंहिंखें दिक़त परेशानी थींदी आहे भई नथो सम्झ में अचे सिलाई जो मां उन खे बि थोरो नंढो नंढो ॿुधाए रखंदी आहियांसि की भई इहे हीअं कटे कोई केमहिल कटराए वेंदो आहे कोई ठाहिराए वेंदो आहे कोई ठाहिराए वेंदो आहे त मां उन्हनि जी बि मदद जे तौर ते करे रखंदी आहियां भई अॼु मूंखे इहे कपिड़ो सिबी ॾियणो आहे उन खे न सम्झ में अचे पोइ इहो उन्हनि खे बि करे ॾींदी आहियां